जि'यां तुसें पुच्छे दा ऐ कि वॉट इज़ पॉज़िटिव इम्पैक्ट ऑफ गेम्स ऑन ओवर ऑल क्वालिटी ऑफ लाईफ पीपल लीवस जि'यां तुसें पुच्छे दा ऐ कि गेमें कन्नै तुं'दें उप्पर केह् पॉज़िटिव इम्पैक्ट आंदा ओवर ऑल क्वालिटी ऑफ लाईफ पीपल लीवस हून अस स्पोर्टस च गेम खेलदे क्रिकेट बैट मिंटन हॉकी कबड्डी बड़ी सारी गेम्मां न जि'यां तुस किश बी खेलदेओ ते ओह्दा फायदा गै होंदा आदमी तंदरुस्त रौंह्दा हैल्दी रौंह्दा फिट्ट रौंह्दा हर इक मतलव बंदा तंदरूस्त रौंह्दा माईंड फ्रैश रौंह्दा एह् सारी चीज़ां मतलव कि तनाव नेईं होंदा बंदे गी स्ट्रैस नेईं होंदा ते अगर स्ट्रैस होए ते बंदा खेली खूलियै स्ट्रैस दूर करी लैंदा जेह्का गेम नेईं खेलदा हर बेल्लै मोबाईल खाल्ली मोबाईल फोन जेह्का खाल्ली मोबाईल फोन चलाना बड़ा मतलव अफैक्टड होंदा हर मौकै फोनै गी लग्गै दे रौंह्ना फोन्नै गी लग्गै दे रौंह्ना जां फ्ही पब्बजी मतलव कि एह् बड़ियां गंदियां गेम्मां होंदियां सारें शा बैटर गेम ऐ एह् क्रिकेट एह् नेही गेम्मां लाईफ च खेलनी चाहिदियां एह् नीं मोबाईल फोन उप्पर च गेमां खेलो हुंदै कन्नै बंदा जेह्ड़ा होंदा बंदा दा माईंड फ्रैश रौंह्दा स्ट्रैस नीं होंदा एह् सारियां गेम्मां बड़ियां इम्पाटैंट न इन्नै सारी गेम्में दे बड़े सारे फायदे होंदे बंदा हैल्दी रौंह्दा कन्नै इसदै कन्नै माईंड फ्रैश रौंह्दा हैल्दी होगा ते बंदा किश बी करी सकदा ते अगर बिमार होगा ते कक्ख नीं होई सकदा